हैलो

अच्छा अच्छा कोई निं में हा इस टाईम तुस कुद्धर ओ ते तुस मतलब की बिलावर इस टाईम ते कुसलै खरीदी सकने मतलब सारी चीज़ां हैन मतलब तुसें कपड़े लैने जां होर बी तुसें शॉपिंग करनी ते मतलब सारा किश तुसेंगी मिली जाना ते तुस उत्थें मतलब शॉपिंग करी सकने ठीक ऐ ते ओह्दे बास्तै तुसेंगी इक्क दौ चार किलोमीटर इस साईड फिंतर च जाई सकने उद्धर पार्क बी हैन ते उद्धर खाने पीने आह्ले रेस्टोरेंट हैन उद्धर खाई पी बी सकने ते